ते सब्जी आह्ननी फिर ओह् निक्की निक्की कट्टनी फिर ओह् थोम छिल्लना प्याज़ छिल्लना फिर टमाटर छिल्लना फिर कड़ाही चाढ़नी गैसा पर फिर तड़का पाना फिर धोनी फिर ओह् पाइयै फिर बसार पाने लून पाना मर्चां पानियां फिर गर्म मसाला पाना ते फिर फिर आ आटा पात्तर लैनी फिर आटा छानना फिर गुन्नना फिर फुल्का तवा चाढ़ना फिर फुल्का त्यार करना फिर उसी चुप्पड़ना फिर उसी खाना फिर थाली बिच्च पाई देना सब्जी कटोरी च पाई देनी पानी पाई देना देहीं पाना जेह्ड़ा किश खाना होऐ ओह् खाना ते फिर बरतन साफ करने